मोहन जोदड़ो मोहन जोदड़ो साॾा पंज छह हज़ार साल पुराणो आहे ऐं हिकिड़ी सिंधीयुनि जी तारीख़ ऐं हिकिड़ी तहज़ीब ऐं अमीराणी आहे जंहिंमें उन वक़्तु जे दौरु में बि रोड हुया ड्रेनेज हुयो ऐं वॾे में वॾी ॻाल्हि स्विमिंग पूल बि हुयो जेको अॼु ॾींहं ताईं हिन लेटेस्ट दौरु में बि काफ़ी जॻहियुनि ते कोन्हे को जेको रोड अॼु ऐं सॼो हिकु बहितरीनु आर्किटीचर जो हुनमें हर शइ उ पई आहे ऐं उनमें सिंधू दरिया बि हुनजे भरिसा ई आहे ऐं हो हिकिड़ो बहितरीनु ॾिसणु जहिड़ो पा स्पॉट आहे ऐं